اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہم بہت سارے اقدامات کر سکتے ہیں کہ نو زائیدہ بچوں کو صاف ستھرا ماحول مل سکے اور ان کی صحت خراب نہ ہو اس کے لیے تو سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے اور ماحولیات کو صاف ستھرا بنائیں گے اپنے گھر کی ساری چیزیں صاف رکھیں گے اسی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کی ساری چیزوں کو ہم ہمیشہ صاف رکھیں گے نالیاں اور معاشرے میں وہ ساری چیزیں جس سے بیماری کے پنپنے اور پھیلنے اور وباع کے اٹھنے کے مکمل امکانات ہوتے ہیں ان کو ہم ختم کریں گے اسی طریقے سے ہم بچے کی صفائی اور ستھرائی اور اس کے لباس اور دوسری چیزوں کو اس کے رہن سہن کی چیزوں کو ہمیشہ اور وقت پر صاف ستھرا رکھیں گے تاکہ بچہ کبھی بھی گندگی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے اسی طریقے سے ہم بچے کو صحیح اور صاف غذا اور تازہ غذا دیں گے تاکہ بچہ اس تازہ غذا کو کھا کر کے بیمار نہ ہو سکے اگر ہم اس کو باسی اور دوسری چیزیں بھی پرواہی لاپرواہی میں دینا شروع کریں گے تو بچہ بیمار ہو سکتا ہے